बिहार राज्य सरकार के ई जे हमरा आरके हइ ईसराइन खुर्द पंचयातमे जतऽ रहै छी ओतऽ नगरपालिकामे हमरा आरके नहि परै छै हमरा आरके ग्रामीण क्षेत्रमे परै छै तऽ ग्रामीण क्षेत्रके ग्रामीणके चलबैके लिए विकासके काम मुखियाके सरकार देने छै आओर जकरा जे छै आमसभा होइ छै ओहिमे वार्ड मेम्बर सब ग्रामीण पहुँचै छै आओर ओतय कोन काम होना चाही कोन सड़क कोन पुलिया सब अपन अपन विचार राखै छै आओर जे छै ओ काम अपन मुखिया जे छै ओ पास करै छै तकरबाद अपन जे छै ओ ब्लॉक मधेपुरा अपन राखै छै जे ई काम होना चाही जाहिसॅं ईसब बात हमरा आरके जे छै मीटिंगे तक सिमित रहै छै तब मुखिया के ओ पास भए जाइ छै योजना तब मुखिया लाबै छै तब ओ काम होइ छै आओर मुखिया जे छै बाद बाकी वार्ड मेम्बर मुखिया जे छै ओ तऽ बातचित ऊतचित करै क्रमवश आमसभामे बातचित होइ छै तेकरबाद कोनो काम जरुरी लागै छै तबे भेट घाँट होइ छै हमे हम अपन काम धंधामे ब्यस्त रहै छियै जरुरी लागै छै तऽ मुखिया जी सँ भेंट करै छियै या वार्ड मेम्बरसँ भेंट करै छियै एकरबाद कोनो जरुरी लागतै तबे ने तऽ जेना तेना आओर सब आओर सब जे छै आओर कोन बात सरकार द्वारा आबै छै ओ तऽ मुखियेके चिट्ठी पतरी आबै छै गाँवके विचार लए कऽ अपन जेना तेना करै छै सड़क गली कूची जे जहाँ होइ छै सब मुखिया अपन योजनाके माध्यम से सरकारके माध्यम से काम करबाबैया अभी फिलहाल कुमारखंड जदुवापट्टीके बीचमे मुखिया जी कचरा भवन बनाए रहल यए कचरा भवन बैनि रहल यऽ एकरा लिए नगरपालिका मे तऽ ई हमरा आरके नहि परैया ग्रामीण क्षेत्र परैया आओर सालमे एक बेर तऽ आमसभा होइया वहए दिन टा भेंट घाँट होइ छै आ गाँवमे जे छै भुलले भटकल भेंट घाँट होइया

आओर